हमारे संविधान में एक नित्त प्रर्दशन समिति है रेनू सागर रेनू सागर में वर्तिका झा ने डान्स अकेडमी खोला है जिसमें दूर दूर जहाँ से लोग डान्स सीखने आते हैं वर्तिका झा एक बहुत ही फेमस डांसर है जो हमारे एरिया में रहती है रेनू सागर में उसने जगह जगह पर अपना अकैडमी खोला है और वहाँ पर बच्चों को डान्स सिखाया जाता है जिससे लोग बहुत ही प्रेरित होते है और अपने बच्चों को एक फेमस डांसर के यहाँ डान्स सीखने के लिए भेजते हैं वर्तिका झा का बहुत ही झा बहुत ही फेमस डांसर है जिसकी वजह से यहाँ डान्स के एरिया में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ और लोग डान्स के क्षेत्र में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते है डान्स के लिए और और एकेडमी में ज्वाइन करवाते हैं और सीखते हैं बच्चे और डान्स के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं